हमरा पूर्णियाँ पूर्णियाँ पूर्वके क्षेत्रमे जादातर हमरा जे छै गाँव सभ पर हमरारिके घर छै तऽ यहाँ पर बेरोजगारी तऽ काफी छै लड़का सभ तऽ बहुत पढ़ल लिखल छै लेकिन पढ़ि लिखकर भी खेतीमे गृहस्थीमे मजदूरीमे फँसल छै कारण कि रोजगार नहि मिलि रहलो छै आओर कुछ कि गरीबी भी आर्थिक स्थिति भी बढ़िऑं नहि छै जेकरा कारण किछु छै तऽ जे आब मने जहाँ गरीबी छै तऽ वहाँ अपराध बढ़ते बढ़ते ही अब मने चावल जेकरा घरोमे नहि छै तऽ ओ चावलके व्यवस्था करते कि नही करते वहि बात छै तऽ बेरोजगारी जहाँ छै आब शादी विवाह भेले बाल बच्चेदार हो गेलै आ रोजगार नहि मिलि रहलो छै यों भरण पोषण के लिये एन्ने ओन्ने तऽ दौड़ै छै अथक प्रयास सोचै छै लास्टमे कोनो नहि कोनो अपराधिक किछु यार दोस्तसँ मिलिकै अलग अलग रस्तामे भटकि जाइ छै जेकरासँ आइसँ तऽ ई गलत छै लेकिन एकरा लिअ सुधार करना चाहियै सरकारके एहि चीज पर ध्यान देना चाहियै बेरोजगारी हमरो यहाँ जे क्षेत्रमे छै एकरा लिअ बेरोजगारी कैसे खतम हौतै रोजगारके सँ शिक्षित मतलब जे मैट्रीके लड़का छै ई कोइ जरूरी नहि छै कि बी ए पास हुये कि इण्टर पास हुये मैट्रीके पास छै कोनो नहि कोनो रोजगार सरकारके दुआरा मुहैय्या अगर हो जाइ तऽ आइसने अगर कने ओकरा नहि रोजगार मिलि जेतै नहि ओकरा गरीबी रहतै नहि गरीबी रहतै नहि अपराध हौतै सीधा बात छै इसिलियै एकरे पर सोचना चाहियै कि बे रोजगार देना छै तऽ गरीबी खतम गरीबी खतम तऽ अपराध खतम सिम्पल बात छै